मैंने आज तक फोटोग्राफी की है और शादी विवाहों में की है आमतौर पर हर तरह की फोटोग्राफी मैं कर चुका हूँ क्योंकि घरों में और जो आसपास के जो शादी विवाह ऐसा कुछ फंक्शन हो बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी हो तो मैं ही फोटोग्राफी करने जाता हूँ वहाँ सब प्रकार का सभी प्रकार का डेकोरेशन डेकोरेशन का फोटो दूल्हा दुल्हन का फोटो उनके पास जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब को रिकॉर्ड करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है और इस खुशी को महसूस करना चाहोगे तो बहुत ही आनंद आता है और ये खुशियाँ हर किसी को नही मिलती फोटोग्राफर बहुत ही अच्छा एक अपना है जो उसमें फोटोग्राफी होनी चाहिए और हमें फोटोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए आसपास के कई बीच कई क्षेत्रों में जाना चाहिए मैं तो हर बार जाता हूँ और शादी विवाह बर्थडे पार्टी ऐसी कहीं भी हो तो वहाँ मैं जा के फोटोग्राफी करके आया हूँ आज कई प्रकार की फोटोग्राफी की और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है फोटो खींचा पिक्चर उक्चर क्वालिटी सब प्रकार के अवेलेबल हैं हर प्रकार के फोटोग्राफी में मैं गया हूँ शादी विवाह बर्थडे पार्टी सब प्रकार की फोटोग्राफी की है मैंने